हम लोग मौजूदा पौधों से अधिक पौधों का अधिक उत्पादन करने के लिए सबसे पहले तो उनको हम लोग अच्छा अच्छी तरह से गुणवत्ता मट्टी की करके उनको पौधों को लगाते हैं उसमें अधिक उस पौधों को बढ़ाने के लिए उसमें खाद देसी खाद जो होती है गोबर की गाय का उसका प्रयोग करते हैं और उसके बाद उसमें हम लोग अच्छा पौधा बनाने के लिए ड्रप ड्रप सिस्टम होता है जिससे सिंचाई बूँद बूँद होकर उस पर पड़ती है तो ड्रप्स इस्प्रिंकलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दूसरी बात तीसरी बात करें तो हम लोग उन उनको देखभाल के लिए उसमें जाली का प्रबंधन भी कर सकते हैं और उनके लिए सूर्य के प्रकाश देने के लिए छाँव से भी बचाना पड़ता है इस तरीक़े से हम लोग पौधा उत्पादन करने पर उपयोग कर सकते हैं और आगे बात करें तो जैसे पौधा अगर बन जाता है तो उसके लिए कटिंग का प्रावधान जैसे क़ैची द्वारा उसकी कटिंग करके ताकि उसको पौधे का भरपूर वह छायादार बने और अच्छा लगे पौधा इस तरीक़े से हम पौधों की देखभाल कर सकते हैं और तकनीकों का उपयोग कर हम उनके साथ उनको बढ़ा सकते हैं ठीक है